ہیلو السلام علیکم جی کیا آپ نثار اخلاق نیشنل لائیبریری سے بول رہے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے میں تنوریر بارہ عید گاہ سے بول رہا ہوں بات یہ بولنا ہے کہ مجھے آپ کی لائیبریری سے کچھ کتابیں نکالنی تھیں مجھے اس کی سخت ضرورت ہے کیوںکہ ابھی ششماہی ایگزام بہت ہی قریب ہے قریب ہے اور میں ان کتابوں میں وہ کمزور ہوں اس لیے مجھے آپ کی لائیبریری سے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے کیا ہم نکال سکتے ہیں ہاں یہ تو آئی ڈی کارڈ میرے پاس تو نہیں ہے پھر کیسے

جی اور جیسے مثلاً ہدایت النحو ہوا القراة الراشدة یہ کتابیں ہیں

جی اور آپ کے لائیبریری میں کس کس طرح کی سہولیات ہیں

جی انشاء اللہ ضرور وعلیکم اسلام